हलो रिसायकल सेंटर हांव प्रिया नायक उलयतां म्हजो पत्तो आर्ले मार्गां गोवा हांवें हालीच म्हज्या घरांतलो कचरो निवळ केला आनी म्हाका जायते तरेतरेचो कचरो मेळ्ळां जावं त्यो प्लास्टीक बॉटल पोरने खबरपत्र पिजलेले कपडे मोडलेले लांकडाचे कुर्ची काचेचे पेले पोन्ने मोडलेले फोन आनी मिक्सर कळमेल्ल्यो पेटी आनी जायत्या तरेचो दुसरोय कचरो आसा म्हाका जाणा जावंक जाय आसलें की तुमच्या सेंटरांत हो सगळे तरेचो कचरो रिसायकल करतात काय तो आमी दुसरे कडेन व्हरून दिवंक जाय आनी जरी तर ते तुमी करतात जाल्यार ते तुमी खंयसन व्हरतात घरा येवन व्हरतात काय आमी हाडून दिवंक जाय आनी तुमी सम समज तो कचरो रिसायकल करतात जाल्यार तो कचऱ्याचो जो रिसायकल प्रोडक्ट आसा तो तुमी आमकां दितले काय तो तुमी तुमकां धरून ताचे पयशे जातात ते दितले आनी तुमी तो कचरो व्हरूंक आमच्या घरान येतले काय आमी तो तुमच्या सेंटरान हाडून दिवंक जाय